ہیلو ہاں سر آپ ٹریول ایجنسی سے بول رہے ہیں سر جی ہم دوست ہیں ہم کزن ہیں اور پریوار والے ہیں ہم لوگ کہیں گھومنے جانا چاہتے ہیں سر جیسے آگرہ تو آپ سے مجھے ایک کار چاہیے تھی سر رینٹ پہ جی جی آپ ٹریول ریجنسی سے بول رہے ہیں جی میں آپ کا نمبر لیا تھا کسی میرے دوست نے دیا وہ آپ کی گاڑی پہلے بک کر چکا تھا تو مجھے نا آپ کا نمبر دیا کہ آپ ٹریول کراتے ہو گاڑی دیتے ہو تو سر مجھے ایک گاڑی چاہیے تھی ہم آٹھ لوگ ہیں سر اور کافی بڑی گاڑی چاہیے مجھے جیسے فارچونر ہے یا ایکس یو وی یا سیون ہنڈریڈ یا کوئی سی بھی کار چاہیے سر جی ہم لوگوں کو پرسوں نکلنا ہے سر اور ایک بڑی گاڑی چاہیے ہم آٹھ لوگ ہیں ہم لوگ کو آگرہ جانا چاہتے ہیں اور وہاں ایک دو دن رہیں گے سر اور اس کے بعد پھر وہاں سے دہلی آئیں گے جامع مسجد اور پھر وہاں گھوم کے سر اور پھر واپسی ہے سر تو کتنا لے لو گے سر اس کے لیے آپ رینٹ میں اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک